हैल्लो अच्छा अच्छ साढ़ी दुकाना परा तेल लैते ओवर डेट नि निकलदा तुसें कुदिया होर लैते दा होना चेत्ता करो अस ओवर डेट चीजां दिन्ने नि हैन अस कम्पनी दा माल दिन्ने होन्ने और बी लैता किश तुसें अच्छ कोई गल्ल आयो आवेओ दिक्खी लैगे नेईं होग ठीक ते और लेई जायो बापस कराऊड़ेओ ठीक ऐ आवेओ फ्ही लेई जाएओ बापस आइयै शैल दिक्खियै लेई जाएओ ठीक ऐ